जैसे कि हम पढ़ते थे स्कूल में तब मुझे गाना वाना गाना होता था तो यहाँ टीचर लोग बोलते थे कि बेटा छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त या दो अक्टूबर कोई भी फंक्शन हो तो आप उसमें भाग लीजिए जब हम भाग लेने के लिए तो ले लेते थे पर उसको गाना गाने के लिए हमको बहुत डर लगता था कि हम कैसे जाकर मंच पर गायेंगे जब हम गाना गा गाने जाते थे तो हमको बहुत डर लगता था अंदर से बहुत धक धक महसूस होता था कि इतने सारे लोगों को बीच में हम कैसे गा पाएँगे फिर हमारे टीचर समझाते थे कि देखो बेटा ऐसे ही मतलब कहीं गाओगी कहीं बोलोगी तभी तुम्हारे अंदर का डर निकलेगा तभी तुम्हारे अंदर का जो हुनर है वह बाहर आएगा इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है हम इस बार भाग लेंगे जब हमने भाग लिया और मंच पर गाना जब गाई तो मेरा गाना बहुत अच्छा था इसलिए टीचर बोले कि देखो बेटा गाना गाई कितना अच्छा था सोच लो की तुम्हारे सामने कोई नहीं है सब लोग एक माटी की चिक्की हैं ऐसे समझ लोगी तो तुम कभी भी नहीं डरोगी एक बार जब हम इस्कूल अरे एक बार समूह के माध्यम से जब हम लखनऊ गए थे तो वहाँ बहुत सारे लोग थे बड़े बड़े अधिकारी थे सभी बहुत सारी आंध्रा कि दिदियाँ भी थी और उन्होंने हमें खड़ा किया बोला कि दीदी आप एक गाना गाइए हम तो खड़े हो गए फिर डरने लगे की सर हमको गाना नहीं आता है हम नहीं गा पाएँगे बोलें कि नहीं तुम गाओ जब हम वहाँ खड़े हो गए और गाना गाया तो सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की कहा की इतना अच्छा गाना गा रही हो समूह की समूह का गाना हमने गाया था इतना अच्छा गाना गा रही हो और कह रही हो कि हमको गाना नहीं आ रहा है वहाँ के जो आंध्रा की दीदी लोग थी वो वीडियो बनाकर हमारे घर पर भेजी हमारे घर वाले देखकर बहुत खुश हुए